नमस्कार अब तो मोबाइल वगैरह चलने लगे हैं पहले तो कोई मोबाइल नहीं था हम लोग जो है पहले पोस्ट ऑफिस जाया करते थे पत्र माध्यम से काम होता था उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे फिर जो है टेलीफोन सुविधा चालू हुई पैसे डाल कर हम लोग एक रूपया डालो और इतने सेकंड बात करनी है पैसे डालते जाते थे और बात करते जाते थे धीरे धीरे खैर अब आगे वैज्ञानिक बढ़ी और उसी हिसाब से आगे फ़ोन बड़े बड़े ब छोटा फोन चला छोटा फोन होने के बाद जो है ब यह बड़ा फोन आ गया है अब तो बहुत सारी कंपनियां अपना वह कर रही जैसे एयरटेल है यूनिनॉर है जिओ है तो ब अपनी अपनी फेसल्टी दे रही हैं वह अपना अपना वह कर रही हैं बढ़िया अच्छी एक वह आ गई है मोबाइल की सुविधा जब से उप उपलब्ध हो गई है तब से जो है ये पोस्ट ऑफिस की सुविधा जैसे पत्र माध्यम से हम लोग बात करते थे उसका धीरे धीरे काम ब मोबाइल से होने लगा है बहुत अच्छी सेवा चले और हमारे वहाँ एयरटेल जो है बहुत फेमस है तो बढ़िया नेटवर्क आता है बढ़िया इसकी वह और कम पैसे में भी लोग गरीब इंसान जो हैं वह कम पैसे में भी अपना जीवन यापन करने के लिए और पैसे निकाल करके आपना आराम से मोबाइल चलाते हैं तब कि यह सब और मोबाइल के बारे में जो है जब से यह आया है तब से जैसे निमंत्रण कार्ड देना है या किसी को सूचना देनी है कि या कोई हादसा या कोई किसी प्रकार का कुछ मामला हुआ है सूचना देनी है तो अब इतना बढ़िया सिस्टम आ गया है यह कि अब पत्र माध्यम से या पोस्ट ऑफिस द्वारा कुछ ज़रुरत ही नहीं पड़ती है एक सेकंड क्लिक करो सीधे फोन बात हो जाती है और हमारे क्षेत्र में सबसे बढिया नेटवर्क इसमें एयरटेल काँच है टेलीफोन की सुविधा जहाँ तक है हम लोग देहात क्षेत्रों में अब जब से आ गई है तब से बहुत अच्छी सुविधा मिली है और बड़ा अच्छा लग रहा है ने हम लोग पहले शादी वगैरह करते थे पन्द्रह दिन पहले कार्ड बाँटते थे और कार्ड बाँट करके उसके बाद घर आते थे अब जो है जब से बढ़िया सुविधा चली है इसकी तब से अब एक सेकेंड के अंदर हलो करो और हलो करने के बाद सीधे अपनी बात बताओ अब कोई भी इंसान यह भी नहीं कह सकता है कि हमको कार्ड नहीं पहुँचा या हमको निमंत्रण नहीं पहुँचा जब फेस टू फेस बात हो रही है तब अब यह कहने की ज़रुरत भी नहीं पड़ती है कि हमको जो है सूचना नहीं मिली या हम इस वजह से नहीं आ पाए कि आपका कार्ड नहीं आ पाया या मेरे आपका निमंत्रण हमको नहीं मिला अब तो ज बढ़िया सुविधा जब से चली है तब से और अब तक एक सेकंड के अंदर हेलो और बढ़िया बात हो जाती है और अपनी अपना निमंत्रण और वगैरह सब पहुँच जाता है कोई परेशानी वाली बात नहीं